काणकोण जिल्ल्यांत खूब बरे परिणाम जाल्यात आनी खूब धोरणाय बरीं जाल्यात एक म्हणल्यार काणकोणचो आमदार थ्रू एक बरी स्कीम म्हणल्यार श्रम दम हावजींग कॉन्सेंप्ट ही बरी आनी ज्या मनशाक गरज आसा त्या मनशाक श्रम दम कॉन्सेपटांतल्यान एक गरीब मनशाक घर बांदून मेळटा तेंवूय बी फकत आमी काणकोणच्या जनतेक एकूच उलो मारिल्लो की तुमी फकत एकूच रुपया दियात आमी हांगाच्या म्हणल्यार आमी तुमकां घर बांदून दितात काणकोणच्या जनतेक आमी ह्या ही स्कीम ऑल ओवर गोवा सगळ्यांक जे श्रीमंत लोक आसात तेमकां सांगली आनी तेमी आपणाक जातात ती मदत आमकां केली आनी आमच्या एम एल ए च्या थ्रू जो गरीब मनीस आसा ताका अशें पंचवीस घरां बांदून दिली ह्या वर्साक आनी अशीं आनी येत त्या वर्साक पंचवीस घरा बांदतले जेणे करून आमी आमच्या जो जो सामकोच गरीब आसा तांकां खूब मदत मेळटली ताणें सपनांत सुद्दां चिंतूक नाशिल्लें की आपणाक इतलें बरें घर बांदून दितले तशेंच आनी दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आमचो काणकोणचो रोड आसा पळय तो डबल ह्या म्हणपाक येता की फोर लेन जालां म्हणल्यार आमचे कोण बायक घेवन वता तांकां फास्ट आनी निवळ सर्वीस लोकांक मेळूंक येता आनी तशेंच एक काणकोणचें हॉस्पिटल थंय आमकां कोण बरो नाशिल्लो गेलो जाल्यार तांकां बरी सेवा ही मेळटा